जि'यां कि अगर तुस मेरे कन्नै पुच्छो ते में इयो आखना कि जेह्ड़ा बी बंदे ने नमीं नमीं ड्राईंग करन सिक्खी ऐ ना उस्सी कदैं बी नैगेटिव फिड़बैक नेईं देना कदैं बी ओह् जो बी करा दा ऐ पैह्ली बारी तारीफ करो कि एह् चीज अच्छे तरीके नाल कीती ऐ सब तो पैह्ली गल्ल इयो होंदी ऐ कि किसे नूं बी डिमोटिवेट निं करना ऐ चाहे एह् जेह्ड़ी मर्जी फिल्ड च जा'रदा होऐ ड्राईंग च जा'रदा होए चाहे सिंगिंग च जा'रदा होए सबतो पैह्ले नैगेटिव गल्ल निं आखनी ते दुई गल्ल ऐ एह् कि उस बंदे नू आक्खो तूं अपना जेह्ड़ा ओह् होंदा ना करिटिविटी लैवल ओह् अकस्पैंड़ कर जिन्ना होई सकै उन्नी नमीं नमीं जगह जा घुम्मन जा बाह्र जा अपने दोस्तें कन्नै खेल जिन्ना होई सकै मतलब बिज़न अक्सपैंड़ करना होंदा ऐ हून जि'यां साढ़े जम्मू च किन्नी स्हेई स्हेई जगह न दिक्खने आह्लियां जि'यां आई गेई साढ़े जे डी ए पार्क ऐ हरि सिहं आह्ला पार्क जिस्सी आक्खने आं अस इ'यां भाशा च उत्थै बी शाम्मीं जाओ ना काफी अच्छा ब्यू आंदा ऐ उत्थै इ'यां तवी दे कंढे होंदा उत्थै पुल बने दा ऐ सूरज डुब्बदे इन्ना अच्छा ब्यू आंदा ना मन करदा बंदा उत्थै बेही जाऽ उद्धर ड्राईंग बी इन्नी चंगी होंदी ऐ इक हरि सिंह पार्क होई गेआ तुस रघुनाथ मन्दर चली जाओ उत्थै बी मतलब तोआनूं इन्नी हरियाली लब्भगी तोते इन्ने होंदे उत्थै मन्दर ऐ अपना भगवान दी मूर्तियां न उत्थै बी मतलब बड़ा चंगा लगदा ऐ रातीं बेल्ले तुस जाओ ते ते साढ़ी देवी पिंडी होई बैश्नो माता होई गेई उत्थै जाओ उत्थै मौसम इन्ना चंगा ठंडा मौसम बंदा गी ना गर्मी दा झंजड़ ना कुछ उधमपुर चली जाओ इन्नी अच्छी अच्छी प्हाड़ियां न उत्थै जि'नें गी ड्राईंग बनाई सकग यादां सबतो पैह्लें ना याद बनानी ऐ तुसें जिसले बी ड्राईंग करनी होए तुस किन्ने किन्नै चिर तुस कुसै अवजैक्ट गी दिक्खियै बनागे ओह् अवजैक्ट ही रौह्ना जिसलै तक्कर तुस अपना अन्दरों तुसें इक तस्बीर ऐ ना उसलै तक्कर तोआढ़ी ड्राईंग ना ओह् अच्छी निं होई सकदी ते स्किल इयो होंदी अपनी करियेटिविटी जिसलै तक्कर तुस बढ़ाई निं सकदे होर होई गेआ कि इक होंदा ऐ हत्थ कंबदा ऐ बंदा दा ड्राईंग करदे वक्त ते तुसें उस चीज दी प्रैक्टिस करनी ऐ कि तोआढ़ा हत्थ निं कंबनां चाहिदा ऐ ड्राईंग बनांदे टैम होर होर बस इयो चीजां होंदियां इक पेपर होई गेआ कल्लर होई गे इक पैंसल कल्लर होंदा ऐ ओह् कदैं बी यूस निं करना चाहिदा जिसलै तुस स्टार्टिंग च स्टेज बिच्च ओ म्हेशा बॉटर कल्लर कन्नै तुस स्टार्ट करना चाही दा जित्थै तक्कर मेरा अपना अक्सपिरियंस ऐ इक आयल पिस्टल कल्लर होई गेआ एह् कल्लर कन्नै केह् होंदा ऐ काफी लाईट बेट होंदा ऐ यूस करने च कन्नै टैक्सटर आंदे ऐ एह्दे कन्नै जां तुस स्कैच करना शुरु करगे ते ओह्दे च पैंसलां दा इस्तेमाल होंदा ऐ तुस हर टाईम ना लाईट कल्लर तो शुरु करना होंदा ऐ लाईट कल्लर कन्नै केह् होंदा ऐ ओह्दे बिच्च इक टाईप दी लाईटनिंग इफैक्ट आंदा जे तुस डार्क कल्लर चूस करगे ओह्दे च तोआनूं शेड़िंग करने च प्राब्लम आनी ऐ ते सब तो पैह्ले हर इक चीज दी बिगनिंग स्टेज होंदी ऐ उत्थूं शुरुआत करनी ऐ तुस पैह्लें गै निं हाई लैवल आह्ली ड्रांइग च निं पैह्ले छोटी छोटी चीजां बनाना शुरू करनियां ओह्दे च प्रफैक्शन लैवल तुसें अचीव करना ऐ जिसलै तुस तुस निक्कियां ड्राईंगां निं बनाई सकदे तां उसलै तक तुस बड्डी ड्राईंग निं शुरु करी सकदे कोई आक्खे हां में लाईनस्टाईन दी बिल्डिंग बगैरा कुछ इ'यां बनाई लैह्गी इक्को बारी च बैसा निं होंदा सब तो पैह्ले कल्लर थ्यूरी समझनी पौंदी ऐ ड्राईंग आस्तै जदूं तक तुस ड्राइंग बिच्च कल्लर थ्यूरी निं अंडरस्टैड़ करी सकगे तुस आखदे ना प्रफैक्ट लैवल प्रोफैशनल लैवल ओह् चीज निं करी सकदे